हैलो आहो आहो आना कुत्थें भी ठीक ऐ ठीक ऐ ते एह् छड्डना कुत्थें जेह् ऐ स्हानू ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ पैसे दौ ज्हार तगर ते लग्गी जाना उत्थें हां जी पूरा आहो आहो नेईं नेईं तुस बिच आक्खेओ रोकना बी ऐ ते फिर पैसा लगदा ऐ की पंदरां सौ की पंदरां सौ बिच करी ओड़ो पूरा ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ